जुनारफोरनि आबादजों लोगोसे जों लानाय बुस्थुफोरनि हासारफोरनि खिखौ लानानै फालांगि खालामनो हायो जेरैहाय जोङो मोसौ मैसोफोरखौ लानानै जोङो हासार बानायनो हायो मोनसे हाखर जावनानैहाय दोन्नागौ आरो सामफ्रोमबो जाव खिबाय थानाय खिखौ बे हाख'राव गारनांगौ जेब्ला बे गोबोरखिया गोबाव सम जायो अब्ला गावनो हारसिङैहाय हा महरै हासार जायो अब्ला जोङो बेखौ जोंनो नांगौबायदि फोथारनि आबादथिलियाव जोङो फोहैनानै मोजां आबाद दिहुन्नो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बे हासारखौहाय गावनि नांगौ बायदि बाहायनो हायो गुबुनोबो फानहरनो हायो बेजोंनो रांबो खामायनो हायो बेबायदियैनो जोङो मावनो हायो आरो बेजों लोगोसे दाउफोर फिसिनानै अमाफोर फिसिनानै फानहरनो हायो जेरैहाय दाउ फिसिनानै दाउखौ बेदर दाउखौ बेदर फान्नानै दाउखौ फान्नानै अमा फिसिनानै जोङो अमाखौल'बो बुथारनानै फान्नो आरो गथायैबो फानहरनो बेबायदिनो जोङो मोसौ गायफोर फिसिनानै गायखेरफोर मोन्नानैहाय फान्नो हायो बेफोरजोंनो जोङो एसे एनै रां आरजिनानै नख'र संसार सोलिनायाव सहाय खालामनो हायो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि नख'र संसाराव सोलिलाङो बिनि थाखायनो जोङो जिब जुनार फिसिनानै जिब जुनारखौ नांगौ बायदियै समफोराव बाहायनो हायो